मछली को समुद्र में पकड़ने के लिए पहले जाल डालते हैं फिर जाल में जब मछली फंस जाती है तो उनको किनारे पर लेके आते हैं और आकार और वज़न के हिसाब से उनको अलग अलग बरफ़ लगे प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक करके बज़ार में इनको बेचने के लिए निकाल देते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जयपुर और उसके आसपास के अंदर बहुत से मछली बज़ार हैं पर जयपुर में सबसे ज़्यादा बड़ा मछली का बज़ार रामगंज का है जहाँ पर के शहर और शहर के बाहर के हिस्सों से कई प्रकार की मछलियाँ और जलीय जंतु आते हैं बिकने के लिए